हैलो वाजी भैया नमस्ते आप कैब बाले भैया बोल रहे क्या भैया मुझे कैब बुक करना है पिपरिया तक जाने के लिए हाँ तो मुझे कल दस बजे जाना है आप मुझे पेमेंट बता दें भैया दो हज़ार रुपये तो कुछ ज्यादा नहीं होते पिपरिया बाईस किलोमीटर है एक हज़ार रुपए ले लेना आप मुझे जल्दी जाना है और आना भी है चार बजे तक लौट कर हाँ नहीं दो हज़ार रूपए नहीं दे सकते एक हजार दे सकते हैं आप कल दस बजे आ जाना पेमेंट में आपको फोन पर ही कर दूँगी जी हाँ हाँ तो अपन चार बजे तक लौट आएँगे ना उधर से ठीक है हाँ तो आप दस बजे के पहले ही आ जाना साढ़े नौ पौने दस पर आ जाना मैं आपको तैयार मिलूँगी ठीक है ठीक है बस दो सवारी जाएँगी आपके साथ ठीक